हा मां इंडियन आइडल ॾिसंदी आहियां ऐं अॻे सा रे गा म पा बि ॾिसंदी हुयमि त मुंहिंजी मनपसंदि गाइका आहे इंडियन आइडल में नेहा कक्कड़ हूअ जॾहिं बि ॻाईंदी आहे मुंहिंजो मन जाम ख़ुशि थींदो आहे ऐं हुन सां गॾोगॾु मां बि ॻाइण जी कोशिश कंदी आहियां जंहिं जे करे मुंहिंजो ॻाइणु ॾाढो बेहतरि थी वियो आहे